مشرقی دہلی ضلع میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو سیاحت گھومنے ٹہلنے کے لیے بہت اہم ہیں جیسے کہ لال قلعہ بھی مشرقی دہلی میں واقع ہے جو کہ گھومنے ٹہلنے اور سیر و تفریح کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اسی طرح مشرقی دہلی ضلع میں چھوٹا بازار ہے جو کہ بہت بہترین بازار ہے جہاں مختلف طریقے کے سامان ملتے ہیں اسی طرح سیلم پور کپڑوں کا بازار ہے یہ بھی مشرقی دہلی ضلع میں آتا ہے جہاں پر مختلف طرح کے کپڑے ملتے ہیں اور لوگ دور دور سے وہاں کپڑے خریدنے کے لیے آتے ہیں اسی طرح گاندھی مارکیٹ بھی ہے جو کہ مشرکی دہلی میں آتا ہے جہاں پر دوسرے اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے اور اپنے دوکانوں اور کاروبار کے لیے کپڑا خرید کر وہاں سے لے جاتے ہیں